ٹیکنالوجی ہی ہمیں بڑھاوا دیتا ہے ترقی کرنے کا کاروباری میں کام آنے کا ٹیکنالوی بہت طریقے سے یوز ہوتا ہے جیسے کہ آج ہم لوگ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں اور ہم کہیں بھی رہیں ہمارا پیمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر اُس کے بعد اگر ہم کچھ خریدتے ہے اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوں تو ہم لوگ پی ٹی ایم کر سکتے ہیں اور ہمارا کام بہت ایزی ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے لوگ گھنٹوں تک لکھتے رہتے تھے اب ایک پیج میں لکھتے ہیں اور پھر اُس کے بعد فوٹو کاپی کروا لیتے ہیں تاکہ اگر اُنہیں زیادہ کی ضرورت پڑے تو لکھنا نہ پڑے پہلے لوگ لکھتے رہتے تھے اور ویسٹ ہوتا تھا ٹائم ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارا وقت بھی بچ جاتا ہے اور کام بھی ٹائم پہ ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی سے ہمارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور بہت سا بہت جلدی بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے لوگوں کا اور ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے جو ہماری زندگی میں بہت ہیلپ کرتی ہے